جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علی گڑھ ڈسٹک میں کا رہنے والا ہوں تو یہاں پر بہت سارے سیّاح وزٹ کے لیے آتے رہتے ہیں تو ایک بار کی بات ہے کہ امریکہ سے ایک سیّاح وزٹ کے لیے آیا اور مجھے انگلش میں بھی انگلش بھی آتی ہے تو میں نے اُس سے انگلس زبان میں بات کرنی شروع کی تو میں نے اُنہیں اپنے علاقے کے بارے میں بتایا کہ ہمارے علاقے میں کی خصوصیت کیا ہے اور ہمارے علی گڑھ ڈسٹک میں کیا کیا چیزیں مشہور ہیں اور کون کون سے پلیس ہیں جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اِسی طریقے سے جو یہاں کی ایک مسجد ہے جس میں سونے لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی اُس کو وزٹ کرایا اور پھر اُس کے بارے میں بتایا اِسی طرح سے گھنٹہ گھر بھی گھمایا اور جو یہاں ایک پارک ہے اُس پارک کے بارے میں بھی اُنہیں بتایا تو پھر اُنہوں نے جب اُن سے اپنے چیزوں کے بارے میں اپنی نئی جگہوں کے بارے میں بتایا تو پھر اُنہوں نے بھی اپنے علاقے کے بارے میں جو امریکہ ہے اور وہاں کی جو مشہور چیزیں ہیں اُن کے بارے میں اُنہوں نے بتایا بیان کیا تو پھر اُس کے بعد یہ ہُوا کہ ہمارے اُس سے ایک کانٹیکٹ بڑھ گئی اور اُس سے ایک پہچان ہو گیا پھر وہ ہم سے بہت زیادہ متأثر ہُوا اور بھی طرح طرح کے سوال کرنے لگے کہ آپ کے علاقے میں اور کیا پائے جاتے ہیں یا آپ کے علاقے کے باہر مطلب دلّی وغیرہ میں بھی کیا پائے جاتے ہیں اُس کے بارے میں ہمیں با خبر کریں پھر میں نے اُنہیں اپنے پاس روک رکھا اور دو چار دِن تک ہم اُن کو لے کر اپنے علاقے کا سیر کرایا